औ जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि हस्पिटाल क्र'स मेम'रियेल हस्पिटाल थुक्राजारनि सोमोन्दै आं माखासे बुंनो गोनांथि जादों जेनेबा जोंनि बे थुक्राजार हस्पिटाल मेम'रियेल क्र'फ्ट्सनि सोमोन्दै बुंबाय आं जोंनावथ' बेयाव जेनेबा डक्ट'र दं बेयाव बहुद रोखोमनि ट्रिटमेन्ट जायो मा बेबि गथ'फोरसाफोरनि ट्रिटमेन्ट जायो गथ'सा गथ'साफोरनि ट्रिटमेन्ट जायो माखासे बहुद बेमार बायदिसिना रोखोमनि बेमार आजारनि ट्रिटमेन्ट जायो बेनि गेजेरावनो जेनेबा आजिखालिथ' आसा थासा बायदिसिना बहुत गामियारियाव सोलिबाय जाबाय गारि मटर गोनां जाबाय नों एडभान्स इडमिटेड थाब थाबैनो सफैयो बे मेम'रियेल क्र'फ्ट्सआव सिकित्सायाथ' जायो मोजाङै जायो ट्रिटमेन्ट मोजां जायो नायो बेनिफ्राय जों फल मोनो आरो जेनेबा नायनायाव बेमार आजार सिकित्सा खालामनायजों लाब मोनो बिदिनो आरो ट्रिटमेन्ट खालामनायजों मोजां मोनो बे हस्पिटालाव जेनेबा बेमार आजारफोरा मोजाङानो जायो बिनि इस्ताब्लिसखौथ' बुंनांला जेनेबा होनबाबो आं खिन्थाबाय बे जोंनि हस्पिटाल थुख्राझार क्र'फ्ट्स मेम'रियेलआव सानाय सुनाय बायदिसिना बेमार बिखा आलौनाय खिनाय गोबानाय उन्दै ओन्ला लोमजानाय लोमजासावनाय बुरि बेन्थ' लोमजानाय गासैबो माबाखौनो नायनाय जायो बै मोजां रिजाल्ट मोनो बेनि उनाव खाथि खाला एरियानि मानसिफोरा गोदोनि बायदि नंला आजिखालिथ' गावबागाव एरिया हिसाबै आसा थासा थायो बेफोरनो लाबोयो गारिजों पथ'क पथ'कसै सिकित्सा खालामो लाबोयो बेबायदिनो आरो बेयावनो मोजां गाज्रि गासैबो ट्रिटमेन्ट जाजोबो आरो जानायालाय बेखौनो आं बुंबाय जेनेबा जोंनि चिरां ड्रिस्ट्रिक्टनि सोमोन्दै जेनेबा थुक्राझार मेडिकेल नि हस्पिटाल क्र'फ्ट्स मेम'रियेलनि सोमोन्दै गोनांथि रिजाल्ट होजोबनानै

बे आरो